मां तव्हांखे ओला बुक कई हुई त हाणे मुंहिंजो प्रोग्राम कैंसिल थियो आहे त हाणे कैब कैंसिल करिणी आहे त पोइ मूं तव्हांखे जंहिं अकाउंट में पैसा मोकिलिया हुआ हुन ई अकाउंट में तव्हां मूंखे रीफंड पाछा उन ई अकाउंट में पैसा मूंखे वापसि कजो त तव्हांजी वधीक महिरबानी थींदी छो त छाजे करे की मुंहिंजो प्रोग्राम कैंसिल थियो आहे मुंहिंजो ॿिए हंधि प्रोग्राम आहे त वरी ॿिए कॾहिं मूंखे खपंदो त तव्हांखे कैब बुक कराईंदमि ऐं मूंखे मुंहिंजे ई अकाउंट में पाछा इन ई नंबर मोकिलियां थी उन में ई मूंखे पाछा पैसा वापसि करियो